ہمارے معاشرہ کے اندر بہت سارے توہمات ہے جو قبروں کے اندر چراغیں جلایا جاتا ہے پٹاخے پھوڑا جاتا ہے پھول ڈالا جاتا ہے چادر وغیرہ ڈالا جاتا ہے یہ پرانے زمانے سے چلتے آیا ہے توہمات اس کو ہم لوگوں کو ختم کرنا چاہیے یہ بدعت ہے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے پٹاخے پھوڑنا لڈو بانٹنا اور جب آدمی مر جاتا ہے اس کا چالیسواں منانا یہ سب بدعت ہے تو اس یہ سب کو ختم کرنا چاہیے ہمارے پرانا زمانے سے چلتے آ رہا ہے یہ کھانا چالیسواں منانا کھانا کھلانا پٹاخے اڑانا فضول خرچیاں کرنا ہماری وجہ سے دوسرے کو تکلیف پہنچانا گانا بجانا یہ سب بدعت ہے ہمارا پرانا زمانے سے چلتے آ رہا ہے تو یہ سب بدعت کو ختم کرنا چاہیے